ہاں مجھے لگتا ہے کہ لوگ مذہب کا فائدہ اٹھا کر سیاسی کشیدگی پیدا کرتے ہیں لیکن یہ یہ بات ہر جگہ لاگو نہیں ہو سکتی کیونکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ مذہب ایک آپ آپ کا ذاتی عقیدہ ہوتا ہے اور اگر انسان چاہے تو اس کے پاس بات کرنے کے لیے یا اصل مدعوں پر بات کرنے کے لیے بہت سارے ٹاپک ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو مذہب کو ڈسکس کرے اور مذہبی اختلافات کو زیادہ ترجیح دے اور ہاں کشمیر کے حالات دیکھنے کے بعد اور آسام میں جو ہو رہا ہے اس کے حالات دیکھنے کے برما میں تو یہ دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ لوگ اسے کاروبار کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے میری رائے میں